हलो हाँ मुझे इलेक्ट्रीशियन से बात हो रही है मेरी हाँ मुझे अपना ऑफ़िस जो है उसको रेनोवेट कराना है लाइटिंग फॉल सीलिंग और कुछ वायरिंग चेंज करवानी है और कुछ फ़ैन भी लगवाने हैं और लाइट वग़ैरह भी कुछ करने हैं तो आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपके चार्जस क्या रहेंगे

अच्छा

अच्छा

हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छी ही कंपनी का लगवाना है हमको सब अच्छा ही काम कराना है ऑफ़िस में

अच्छा

हाँ हमको ऐसा चाहिए भी नहीं ना काम

हाँ तभी मैंने आपके पास फ़ोन लगाया कि भाई आप अपने परिचित के हैं थोड़ा सा और घर में पहले भी काम करते आ रहे हैं तो आप तो आप सही सलाह दे देंगे तो इस कारण मैंने आपके पास म बोला कि आप काम पूरा बताइए ठीक है फिर कब आएँगे आप अच्छा ऑफ़िस हमारा दस से पाँच रहता है और आप ऑफ़िस में आप कभी भी आ सकते हैं देखने के लिए कैसा क्या है तो हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है

मेरे ऑफ़िस के बच्चे हैं लड़के हैं मैं उनको साथ में भेज दूँगी और उसको क्या पेमेंट कैसे करना पड़ेगा पेमेंट के बारे में आप तो देख कर ही बताएँगे आप कह रहे हैं जो हँ ठीक है भैया आप थोड़ा सा अच्छा ही काम कर दीजिएगा और अच्छी शॉप बता सामान लीजिएगा ताकि हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है कल साढ़े दस बजे आपको कॉल करती हूँ है ना ठीक है हाँ ओके ओके